मैंने कुछ टैम पहले एक केमेरा लिया था केमेरा बहुत अच्छा है केनन का लिया है केनन का केमेरा मुझे एक लाख तक का मिल गया अच्छा था और उसका जो केमेरा है जो प्रोसीज़र है उसके जो फीचर है वो वाकई बहुत अच्छे है उस कैमरे से मैंने कई सारी फोटोज भी ली हुई है मैं जब भी कहीं घूमने जाती हूँ तो उसको लेकर जाती हूँ जहाँ पर भी मुझे नेचर अच्छा लगता है नजारा अच्छा लगता है तो मैं उनके फोटोज लेती हूँ या कहीं कुछ होता है तो उसकी फोटोज लेती हूँ

जब मैं वहाँ पे एक पक्षी की फोटो ले रही थी बहुत उँचाई वाली ऊँचाई पेड़ पे बेठा हुआ था तो उसकी फोटो इतनी इतनी क्लियर आए की ऐसा लग रहा था जैसे कि पास से ही फोटो खींचा हुआ हो बहुत अच्छा केमेरा है उसका मुझे वह वाकई बहुत अच्छा लगा और मैं अभी भी ढ़ेर सारे फ़ोटोज़ इतनी खींच रही हूँ